सभिनी खां वधीक जेको मूंखे वणंदो आहे उहो हार्मोनियम ऐं तबला अगरि गॾु हुजे त पोइ ॻाइण जो मज़ो ई अलॻि ईंदो आहे तबला पंहिंजे पाण में हिकिड़ो हेतिरो सुठो इंस्ट्रुमेंट आहे कि अगरि ॿियो कोई इंस्ट्रुमेंट न बि हुजे ऐं तबलो तबले सां गॾु तव्हां सिंगिंग कयो था गानो ॻायो था त हुनमें जान थी अची वञे सिंगिंग हिकु सिंगिंग पंहिंजे पाण में हिकड़ी वधीक विधा आहे ऐं हुनसां गॾु अगरि तबलो ऐं हारमोनियम तव्हां वॼायो था त हुन जो सिंगिंग जो मज़ो ई अलॻि थी थो वञे हिन जे करे मूंखे हारमोनियम ऐं तबले सां गॾु ॻाइणु वधीक वणंदो आहे ऐं हमेशह मूंखे लॻंदो आहे की भई कोई सुठो तबलो तबला वादक हुजे ऐं हारमोनियम वॼाइणु वारो हुजे त मां सुठे नमूने ॻाए सघां जय झूलेलाल